इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पक्षी मोर तोता

डिठौरी होती है कबूतर होते हैं एक गौरैया होती है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे लगते हैं और मेरे लिए सबसे अच्छा जो पक्षी लगता है जो कि हमें सबसे पसंद भी है वो मोर होती है मोर हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक पहचान है उस मोर में इतने सारे रंग होते हैं जो कि हमारे मन को मनमोहित करते हैं और बहुत ही देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं जो कि हर मन को भाते है और यही पक्षी होते हैं जो की